हलो मैम नमस्ते

हलो

नमस्ते मैम मैम मुझे आपके यहाँ जॉब चाहिए थी जॉब खाली है आपके

मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए थी आपके यहाँ जगह खाली है हाँ मुझे काम चाहिए था चलिए ठीक है इसीलिए फ़ोन किए कितने मिलेंगे तनख्वाह कितनी है बताओ न कितना है

मुझे बहुत परेशानी है न इसीलिए हम काम ढूँढ रहे थे तो पता चला कि आपके यहाँ है तो हम कहें बात करें देखें ठीक है कब आएँ हाँ हमारे घर में दिक्कत है इसीलिए तो काम ढूँढ रहे थे

ठीक है कल आएँगे

हम सोच रहे थे और बढ़ा देते सैलरी तो ठीक था

अच्छा ठीक है

ठीक है फिर आएँगे तब

क्यूँ दूसरे को रख लेंगी क्या दूसरे को रख लेंगी क्या अच्छा ठीक है चलो ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है मैम कल आएँगे ठीक है आँ नमस्ते मैम